असांजे पासे डोली नास्ते वारो जाम मशहूरु दुकानु आहे उते जाम खाधा दाल पकवान सीरो मालपुड़ो मिर्चाई पकोड़ा पटाटे जा ब्रेड जा पकोड़ा दाल जाम सुठी तरह ऐं बीह जी टिकी जाम सुठा मिलंदा आहिनि डॉली नास्ते वारे वटि तंहिंखां पोइ नारी पकोड़ा ई बि जाम जाम सुठियूं सुठियूं शयूं रखंदो आहे ऐं पंजे नंबर हिकु ज्ञान पकोड़ा ई आहे उहो बि जाम सुठियूं शयूं रखंदो आहे तंहिंखां पोइ अहिड़ियूं शयूं अहिड़ियूं शयूं माना जेके तव्हां चवणु ॿुधणु ॿुधी बि न हूंदियूं अहिड़ी अहिड़ी शयूं मिठाईअ में मेसू ऐं साटा ऐं सिङर जी मिठाई डबल डेकर काजू कतली ऐं ड्राइ फ्रूट इहे जाम सुठियूं सुठियूं शयूं रखंदा आहिनि ऐं असांखे जाम सुठी सुविधा मिलंदी आहे अॻियां दुकान हुअण जे करे जाम सुठियूं सुठियूं शयूं रखनि हरीओम